हम तो तोता रखते हैं तोता को जो है न दूध भात देते हैं ऊ जैसे तिलकुर देते हैं और फल फूल देते हैं सेब देते हैं अंगूर देते हैं और और जो है आम भी खाता है और यही सब तोता जो है खाता है दूध भात आम तिलकुर और जो है यही सब जो है उसका भोजन है भोजन खाता है भोजन खाता है मकई गेहूँ का उत्पादन ऊ लोग गेहूँ का उत्पादन जैसे गेहूँ का खेती करते हैं गेहूँ का खेती में पहले ऊ पूरा खेत को बनाते हैं खेत को भोजन गेहूँ ऊ जो है गेहूँ जो है गेहूँ मुर्गा मुर्गी को खिलाया जाता है गेहूँ मक्का ये सब जो है रखके मुर्गा को खिलाया जाता है और ऊ जो है मुर्गी को खिया जाता है पक्षी को यही सब चीज खिलाया जाता है